जी पेन्टिंग करयके लेल पेन्टिंग तऽ बहुत अच्छा लगय छै करयमे लेकिन आब जल्दी जल्दी अपन करयके लेल कनि चाही घरोके काम रहल कनि पेन्टिंगो सिखबय तऽ सिखबय केना एगो मैडम आयल रहलखिन तऽ कहलखिन कि कनिया ये पेन्टिंग सिखबय अहाँ तऽ हम कहलियै जी सिखबय तऽ ओइपर कहलखिन एक सिखाके उ तऽ चलि गेलखिन आधा घण्टाके फिर हमरा ओइमे नहि भेलै एगो फूल बचि गेल रहलय तब कहलियइ आब ई केना करबय तऽ ओहीमे एक दू दीदी बैसल रहलखिन तऽ कहलखिन कि लाउ कनियाँ हमहिं अहाँके बता दै छी से अहाँ ई पेन्टिंग करू तऽ एक दिन हमरा सबके सबके मोन भेलय कि आब चलू अइ मैडमसँ नहि सीखी से चलू समूह ग्रुप जे होइ छै ने ओइ ग्रुपमे बैठके के दुआरा सब अपन अपन पेन्टिंग वहाँ करयके लेल हमसभ सब एक जगह बैसली अपन